जेवणाक असो सिक्रेट इनग्रीडीयंत असो कांय नासता जे मायेन करता ते सदांच बरें जाता जेवण सगळ्यांच्या आवडी प्रमाणे आनी आवडीनुसार कोणाक कितें जाय तशें केले जाल्यार जेवण स्वादिश्ट जाता